हाँ हमारे क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन होते हैं जैसे कि सप्ताह है भागवत कथा है रामायण है कृष्ण पूजा है शिव पूजा है गणेश जी की पूजा लक्ष्मी पूजन ऐसे अन्य काफ़ी देवता देवी देवता हैं जिनकी हम धार्मिक आयोजन करते हैं क्योंकि हमें उन में आयोजन करते समय सभी समाज के सभी लोगों का सम्मान लेना ज़रूरी होता है और सभी लोग अपना अपना हित का योगदान करते हैं और सभी मिल कर उस आयोजन का पूर्ण रूप से बड़े रूप में करते हैं सभी मिल कर करेंगे तो किसी एक व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी इस लिए धार्मिक आयोजन को सभी मिल कर करते हैं और बड़े प्रेम से और श्रद्धा से करते हैं